आमच्यो संस्कृतायेच्यो धार्मीक प्रथा म्हणजे उपास दवरप देवळान वचप जानवें घालप देवळान वयतरीर आमकां सदांच बरें प्रसन्न दिसता मनाक बरें दिसता म्हणून आमी देवळाक वता मागीर कपलाक बीन जर लायतरी आमचे चित्त मन जें आसा तें स्थीर उरता सुर्याक उदक घालता रांगोळी घालता तेन्ना आमचें घरूय बीन सुंदर दिसता